हैलो नमस्ते होर केह् हाल ऐ तुं'दा बस तुसें फोन कीता कोई मच्छियां जेही तुसें ई चाहिदियां हियां एह् कि'यां होई सकदा में ते तुसेंगी जेह्ड़ी सवेरे ताज़ा में जेह्ड़ी पकड़ियां हियां ना उ'यै तुसेंगी पैक करियै दित्तियां हियां होर ते कोई में तुसेंगी पाइयै दित्ती ही नी स्पैशली में ओह् उसी मुड़े गी बी आक्खेआ महां जेह्ड़ी ताज़ा सवेरे पकड़ी ही उ'यै पाइयै देई देई ओड़ी की के एह् इत्थें ई आइयै लैंदे न मिगी पता तुस साढ़ी हट्टी ई आइयै मतलब मच्छियां लैंदे ओ ते होर कुदै निं जंदे ओ इसलेई तां करियै में तुसेंगी फ्रैश पाइयै दित्ती ही चलो कोई गल्ल निं अग्गें कोला में ध्यान देगी पर में तुस हां में ध्यान देगी पर में ना अपने कोला तुसेंगी शैल गै पाइयै दित्तियां हियां मिगी पता हा तुस इत्थुआं ई लेंदे ओ होर कुदै दा निं लेंदे ओ चलो कोई गल्ल निं चलो कोई गल्ल निं इस बारी माफ करी लैओ अगली बार में ध्यान देगी ठीक ऐ